हांव एक शिक्षिका आसा म्हाका शिकोवपाक खूब आवडटां आनी भुरग्यां मदी बरो वेळ घालोवपाकूय म्हाका आवडटां आता हें हांवे पयलींच थारयल्ले कित्याक म्हजे ज्यो पयलींच्यो शिक्षिका आशिल्ल्यो म्हाका शिकयताल्यो ते खूब बरे तरेन आमकां देखी दिताल्यो खूब बरें तरेन तांचो प्रभाव आमचेर खूब जातालो तांचे वागप तांचे उलोवप आनी तातुंतल्यान आमचो फुडार घडोवप हे आमकां सदांच इंवताले तेन्नाच हांवें मनान थारायल्लें की हांवूंय एक शिक्षिकाच जातलें आनी त्या दिशेन हांवे म्हजे विशय किवा त्या दिशेन हांवे म्हजे काम करपाक सुरवात केल्ली तशेंच हांव एक खेळाडी आशिल्लें ताका लागून म्हाका सायन्स किंवा कॉमर्साक वचप ताचो अभ्यास करप शक्य जावचें नाशिल्लें तेन्ना हांवे पयलींच थारायल्ले की जे कितें हांव करतले ते भाशा आनी इतिहास अश्या तरेचे विशय घेवन तातूंत हांव चड अभ्यास करतलें चड तरेन तातूंत हांव म्हजो वेळ हे करतलें आनी ताची तयारी हांवे फार खूब पयली पसून केल्ली